हमर बड़ बहिन छै हम छोट भाय छियै हमरा दुनू भाय बहिन सबमे बड़ा झगड़ा होइ छै उ कुछौ हमरा कह दै छै हम कुछौ ओकरा कह दै छै एहि सबसँ झगड़ा हो जाइ छै भाय बहिनके प्यार भी बहुत अटूट होइ छै भाय बहिनके प्यारके आओर कोइ नहि समझि पबै छै भाय बहिनके प्यार भाय बहिन ही समझि पबै छै भाय बहिनमे झगड़ा बराबर होइ छै उ सब कोइ बात नहि होइ छै आपसमे होलापर प्रेम भी उतना ही बढ़ै छै झगड़ा झँझट हो गेलापर फेर दुइ दिन नहि उ बोलै छै फेर तीन दिनके बाद नहि बोलै छै फिर पाँच दिनके बाद बोलै छै फिर ओ हमरा टोकलक हम ओकरा टोकलियै यही भाय बहिनमे उँच नीच है